जे सुबहसँ जतय पोखरि खुनायल जाइत रहय आनन्द भाइजी जे सी बी वला ड्राइवर रहय से हमरा उठा कऽ उठाके फेकैत रहए लेकिन तैओ पानि रहै बहुत शुद्ध गङ्गाके ओ पानि जखन रहै तऽ ओहि कारण जे छै से हम बचि गेलहुँ लेकिन तैओ डर लागैत रहए लेकिन तैओ कहुना सम्हारलहुँ तऽ ओ ड्राइवरके खूब मनेलहुँ दू चारि गो नौत देलहुँ ओहि ड्राइवरके तऽ ओहिसँ ओ मानि गेल आओर हमरा ओ फेकयसँ बचि गेल तऽ ओहि दिन हम जिन्दा बचि कऽ घर आबि गेलहुँ